हेलो हँ बोलू कि लेब चप्पल कतना नम्बरके आठ नम्बरके लेडिज कि जे लेडिज कि जेन्ट्सवला हँ तऽ कोनमेसे लेबऽ हँ मोतीके तऽ छै कोनमेसे मतलब हवाइ चप्पल कि सैण्डल कोनमे सैण्डल तऽ फेर कलरो पसन्द करबै ओहिमे कलरो ओहिमे पसन्द करबै कोन कलरमे लेबै खोजै छिए पिन्क कलरमे मिलतै तब ने पिन्क कलर पिन्क कलर कतए छै पिन्क कलर पिन्क कलर तऽ नहि यऽ दोसर बोलू नहि पिन्कमे नहि छै दोसर कलर बोलू हँ काला काला काला कालामे तऽ छै लेकिन पाँच नम्बरके छै आठ नम्बरके तऽ नहि छै खोजै छिए देखै छिए अगर मिलि जाए तऽ मिलि जाए हुँ काला काला काला नहि आठ नम्बरमे नहि छै काला पाँच छै सात छै तऽ तब दोसरमेसे बोलू दोसर कम्पनीमे मोतीमे तऽ नहि छै ओहि नम्बरके फ्लाइटमे देखै छिए हँ ओहिमे छै हमर छै ओहिमेसे हँ तऽ कै गो लेबै दुइ टा आठ नम्बर हँ दुइ गो आठ नम्बर आओर कि लेबै आओर आओर कोन कोन चीजमे लेबै बोलू तऽ एकर दाम हँ तऽ दाम बतेलिए एगोके पाँच सओ पैँतिस छै एगोके छओ सओ साढ़े छओ सओ छै तऽ कम कतेक दस बीस कम करि देबै ओहिसे बेसी कि कम करबै हमरो पोसेतै तब ने हम देबै ठीक छै पाँच एगारह साढ़े एगारह सओ दै दिऔ साढ़े आठ सओमे हेतै ठीक छै अँए कि कहलिए नहि नहि कमसे कम नओ सओ रुपैआ दिऔ कमसे कम नओ सओ देबै तब ने हमरो पोसेतै तब ने हम देबै हम घरसे घटा लगैके चीज नहि ने बेचबै हम भी खरिदिएके ने लाबै छिए तऽ कोनो घरमे नहि बनबै छिए